तव्हां सिगी कस्टमर केअर में थी ॻाल्हायां मां खाधो ऑडर कयो हुयो तव्हां टाईम सां खाधो ॾाढो सुठो मोकिलियो हुयो बिलकुलु टाईंम सां उहो खाधो मूं वटि पहुंची वियो जेतिरो मां मिठो ऑडर कयो हुयो ओतिरो ई मिठो आहे हुयो लूण मिर्च जेतिरो मां उन्हनि खे चयो हुयो ओतिरो ई विधल हुयो खाधो ॾाढो सुठो हुयो त मां तव्हांजे जे लाइ आभारी आहियां इन ॻाल्हि जे लाइ की मूंखे खाधो ॾाढो सुठो मिलियो हुयो